हलो हा दीदी जय झूलेलाल मज़े में आयो हा साईं फ़ोन कईमांव न न माना हीअ प्रोडक्ट जो घुरायासीं असां हीअ एमाजॉन मां ऑनलाइन घुरायूं त था पर मज़ो कोन्हे मना पहिरें दफ़े में त हिकदमि ज़ोरदारु मस्तु प्रोडक्ट था मोकिलिन सामान अहिड़ो चोखो ऐं बढ़िया की पुछो ई न पहिरें दफ़े में बि असां पंहिंजा वॻा ऐं घर जी ॿ टे नंढी शयूं घुरायूंसी ॾाढी बढ़िया अहिड़ा मस्त कपड़ो त अहिड़ो बढ़िया मलमल जहिड़ो अहिड़ो धोई धोई पातो की थकिजियासीं न ऐं ॿे में हिनमें गुड़िया जी इहा घुराई आहे फ्रॉक बबलीअ जी अहिड़ो चित जहिड़ो कपड़ो मां इहो सन्हो ईअं बूझर निकिरी आया की पुछो ई न हुनखां बि महांगो ऐं घर जे टेबलनि जा कवर घुरायासीं ॿ ॾींहं विछायासीं हथु रखी त ईअं माना फाटंदा त अचनि अहिड़ी किनि जहिड़ी इहा प्लास्टिक अलाइ कहिड़ा माण्हू आहिनि पहिरें दफ़े में सुठो सुठो ॾियनि था ॿिए दफ़े में मना ॿियो वॾो वॾो ॾिसी घुरायासीं बि एॾा वॾा अमाउंट बि भरियासीं एॾा पेसा बि वहायासीं पाणीअ वांगुर त हथु में शयूं अचनि थियूं कचिरे वांगुर न मना ॿियो दफ़ो त घुराइजे ई न